اتر پردیش میں بہت ساری مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر مسلم لوگ رہتے ہیں اور اسی طرح سے ہندو مذہب کو ماننے والے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور بدھ مت کو ماننے والے اس طرح تقریبا سبھی مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور وہ لوگ اپنی اپنی دھرم کی پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لوگ مسجدوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں ہندو لوگ مندروں میں جا کر کے اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں بھجن وغیرہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے عیسائی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنی چرچ میں جا کر کے اپنی عبادت کیا کرتے ہیں یہاں پر ہر مذہب کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مذہب کی پیروی کی پیروی کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی مذہبی تعلق سے کوئی شکایت نہیں ملی ہے اور اس کے علاوہ اگر کہیں کسی بھی طرح کی مذہبی لڑائی جھگڑا یا فساد ہوتا ہے تو آبجیکسن کرنے کے پوری کوشش کرتے ہیں